جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ آپ ہے نا واشنگ مشین لینی ہے اور نا یہ آپ کے پاس یہ فلی آٹومیٹک مشینس ہوتی ہیں کیا واشنگ مشین جی جی جی فلی آٹومیٹک چاہیے کیا ویسے آپ کے پاس کون کون سی ہوتی ہے یہ سیمی آٹومیٹک فلی آٹومیٹک اور سنگل سب ہوتی ہے کیا اچھا فلی آٹومیٹک کتنے قسم کی ہیں

فلی آٹومیٹک ہی دیکھ رہے ہیں ویسے تو ممکن ہے یا غالباً ہم جو ہیں اسی پہ ہی رہیں گے فلی آٹومیٹک کے بارے میں ہی تھوڑا سا ہمیں بتاتے مناسب جی جی ہاں جی سر جی بہتر جی ہم نے سنا ہے کچھ فرسٹ کسٹمر کو آپ کچھ ایکسٹرا کچھ کوپن وغیرہ بھی ارینج ہم کچھ اپلائینس کیا فری گفٹ بھی ملتا ہے ایسا کچھ بہتر یہ یہ فلی مجھے نا ورلرپول کمپنی آتی ہے ایک فلی آٹومیٹک کے ہم نے اس کی دیکھی ہے تو اس میں کیا پرائز ہوں گے آپ کے یہاں کلر ہمیں کالا چاہیے اچھا اچھا بہتر ہے بہتر ہے ٹھیک ہے یہ یہ آپ کا جو اسٹور ہے ایک بار مجھے لوکیشن بتا دیجیے اس کی کہاں پہ ہے تاکہ ہم آ کے ایک بار وزٹ کر آ کے ایک بار دیکھ لیتے ہیں اچھا اچھا اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے بہتر ہے بہتر ہے ٹھیک ہے جتنا ممکن ہو سکے گا ہم آپ کو بتا دیں گے جلد سے جلد جتنا ممکن ہو جائے تا کہ ہم آ بھی جائیں گے جی بہتر ہے ان شا اللہ میں خرید لیتا ٹھیک بائے